ड्रॉइंग या पेंटिंग जैसी कलाओं को शुरू करने के लिए बच्चों की सही उम्र सही उम्र जन्म से और बारह वर्ष तक है क्योंकि बच्चा जन्म से ही कुछ ना कुछ करता है और कुछ ना कुछ करके जीवन में नया सीखता है जब बच्चा शुरुआत में ड्रॉइंग या पेंटिंग बनाता है और अपनी कला को शुरू करता है तो वह उसमें अपने मन से काम करता है मन से काम करने पर उसका पूरा ध्यान अपनी पेंटिंग पर रहता है जिससे उसको पेंटिंग करने में काफ़ी आसानी होती है और वह एक से एक अच्छी पेंटिंग बनाने की कोशिश करता है और बच्चे की शुरुआती ती उम्र में ही वह कुछ अच्छा कर सकता है इसके बाद में उसका उसकी ओर से रुझान कम हो जाता है इसलिए ड्रॉइंग या पेंटिंग जैसी कलाओं को शुरू करने के लिए बच्चों की सही उम्र जन्म से बारह वर्ष तक ही है